भिस्वकर्मा फुजा दिनखालि जोङो जोंनि न'खराव थानाय जेसेबां गारि मथर बा सिखा दाबा रुवा बा जिसिबां मेचिनसनि बुस्थुफोर जोङो बाहायो बेफोरखौहाय जोङो साफा खालामनानै आरो गारि मथरफोरखौबो सुनानै जोङो बे गारिफोरनि थाखाय जोङो बिबार माला जोङो सुनानैहाय जोङो साजायो आरो लोगोसे जोङो भिस्वकर्मा जे मोदाय बेखौहाय जोङो गोसो गोथारै खुलुमो जाहाथे जोङो जेबोला बेफोरबादि मेचिनफोरखौ जों बाहायगोन बा गारि मथरखौ जोङो सालायनायफ्राव जाहाथे जोबो खैफोद आफोद जाया बेनि थाखाय जोङो आरज गाबो दा बेफोर नेमखौहाय जोंनि सारा भारतआवनो फालियो मानो होननानै बुङोब्ला भिस्वकर्माखौ जोङो भिस्वकर्माखौ जोङो जेनेब्ला सासे मा होनगोन बेखौ इन्जिनियार बायदि ना बेनो गासैबो कनस्ट्राकसननि सासे देबथा दा बेखौहाय जोङो फुजा खालामनानै जाहाथे जोंनि न' बां बा गारि मथरफोरा मोजाङै थायो मोजाङै सलिनो हायो जेबो जाहाथे खैफोद आफोद जायालासे जोङो सालायनो हायो बेनि थाखाय जोङो बे फुजाखौ जोङो खालामनाय जायो दा एसेनोसै